में हैडफोन लैते हे जि'यां कि बाकी लोकें दा मन्नना हैडफोन जेह्ड़े हैन ओह् में बाकी लोकें दा मन्नना जेह्ड़े हैन ओह् करदे न कन्ने गी पीड़ां होई जंदियां न पर मेरे कन्नै ऐसा किश निं होएआ जेह्ड़े बी में हैडफोन लैते उं'दे कन्नै मिगी दो दो तिन्न तिन्न घैंटे अपने लैक्चर पढ़ना होन्ना यूट्यूब उप्परा पढ़ना होन्ना वीडियो दिक्खना होन्ना हैडफोन लाइयै पर लेकिन ऐसा किश निं हा बहुत गै चंगे हैडफोन हे कंपनी दे हैडफोन हे लेकिन बाकी लोक जेह्ड़े बी आखदे न कि भई कन्ने ई नेईं लाने हैडफोन कन्ने गी पीड़ां होई जंदियां न कन्न खराब होई जंदे न बोले होई जंदे न बंदे लेकिन ऐसा किश निहां बहुत गै स्हेई हैडफोन हे केह् सनांऽ में तुसें गी बहुत गै अच्छी तरीके दी ओरिजनल चीज ही जिसी आखदे बड़ी गै शैल चीज ही